हमर ई इलाकामे अगर केओ जमीन खरीदैके कोशिश करै छै तऽओ कानून बहुत अच्छा कानून छै आओर आसानीसँ को कोर्ट कचहरीमे जाकऽ जमीन कऽ रजिस्ट्री करै सकैए आओर आसानीसँ ओ खरीद सकैए तऽ ई बहुत अच्छा कानून छै हमर